जय झूले हा किथे आहीं

हा पुट वरी तूं छा खाई ॿुधाइ अची करे पहरियों टेस्टी खाधो हाणे मुंहिंजे लाइ कुझु वठी आई आहीं जेंसि ताईं मां टेस्ट त कयां कीअं आहे करे

अच्छा हूं

कॾहिं अच्छा मूंखे कॾहिं थो वठी हलीं मां कॾहिं हलां केॾीमहिल हलंदिएं केॾीमहिल ह हा ठीकु आहे केॾीमहिल वठी हलंदे अच्छा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ जय झूले